हँ मधुबनीमे मुख्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा अछि हमसभ झञ्झारपुर क्षेत्रमे रहैत छी तऽ हमरासभकेँ लग होइए झञ्झारपुरे आओर झञ्झारपुरोमे एखन एगो अस्पताल छै जेनाकि दरभङ्गामे डी एम सी एच सब छै ओतुका बहुत नीक सुविधा छै अपने तऽ हम नहि गेल छी लेकिन जे दोसरके मुँहसँ सुनैत छियै ओतय बहुत नीक सुविधा देने छै सरकार आओर हमरोसभके एखन छै बहुत नीक सुविधा आओर बनियो रहल छै बहुत सुविधा जेनाकि एखन कोरोनाके टाइम आयल रहै तऽ ओहिमे बहुत नीक इलाज होइत छलै सभके एगोके रूम देल गेल छलै आओर हमरा गाँवमे एगो लोग छलखिन हुनका कोरोना भऽ गेल छलनि तऽ हुनके हम बात बता रहल छी तऽ ओ ओही अस्पताल गेल छलखिन तऽ ओतय कोविड जाँच भेलै फेर हुनका हुनका ओहिमे भर्ती लेल गेलै फेर सुबहके हुनका रोज ओतय काढ़ा देल जाइत छलै काढ़ाके साथ चाय देल जाइत छलै फेर नाश्तामे हुनका ब्रेड आओर दूध देल जाइत छलै रोज आओर फेर दोपहरके खाना देल जाइत छलै शामके खाना देल जाइत छलै बहुत नीक सुविधा देल जाइत छलै ओहिमे आओर आओर ओहिमे एखन बनि रहल छै बहुत नीक आगाँ काज चलि रहल छै आओर हमरा तऽ लागैए जे अहियोसँ नीक काज आगाँ हेतै जाहि हिसाबसँ पहिले छलै ओतय बहुत नीक सुविधा छलै ओकर आओर एखनो भी बहुत नीक सुविधा छलै ककरो अगर तबियत खराब रहैत छै तऽ कोनो डॉक्टर लग जाउ प्राइवेटवला लग तऽ ओ दू सए तीन सए फीसे ओकर भऽ जाइत छै फेर ओतेक दबाइ ओ लिख दैत छै तऽ जे गरीब रोक लोक रहैत छै ओकरा कनिक दिक्कत भऽ जाइत छै ओ सोचैत छै कि की डॉक्टर लग जायब एतेक पैसा खर्चा हैत की करब ओहिसँ नीक घरेपर किछु इलाज कऽ लैत छी लेकिन लेकिन ई जे एगो दऽ देने छै कोट कहैत छै ओकरा ओ जे दऽ देने छै ओतय लोकके ई होइत छै दू रुपैआमे पर्ची कटेलक ओतयसँ बहुत रास दबाइयो दऽ देलक नीक रहैत छै फ्रीमे दबाइ भेट गेल बहुत नीक इलाज भऽ गेल ई स्वास्थ्य केन्द्र छै ओतय आओर मधुबनी जिलामे बहुत रास स्वास्थ्य केन्द्र छै लेकिन ई हमरासभके बहुत नीक लागल ई स्वास्थ्य केन्द्र आओर ओतय बहुत नीक इलाज होइत छै फ्रीमे सभकिछु दबाइसभ मिलैत छै एहिसँ गरीब लोककेँ बहुत सहायता भऽ रहल छै